प्रणाम प्रणाम की हाल छै हमरा फल लैके छै केना दबै अपने हॅं सेव कि

छै आर मतलब छै कोन कोन फल

हूँ अपनेके भावे बढ़ल रहै छै कि सभचीजके दाम आसमान चढ़ैएक मतलब दाम बोलै छियै अनारके की दाम छै

आरो बढ़ा देतियै रऽ कमे दाम छै फल ठीक छै फल तऽ बस बासिए रखै छियै दू दिन अनलका पिछला बेर लै कऽ गेलियै तऽ आधा अनार अपनेक सड़ले रहै आब आब लाबिके राखै होइ तऽ अपनेहिक ने पता होएत कि कइसन रखै छी कए दिनके रहै तभिये सड़ल रहै

दू किलो अनार दए दबै साठि अहाँ करै दू किलो अहाँ अपने कम करियौ दू रुपैआ दू किलो अनार दए दियै एक किलो अँगूर दए दियै ठीक छै आबै छियै तब